गॅसा कडेन रांदता आसतना आमी खूब काळजी घेतात कारण मातशें जरी आमका तें लागले जाल्यार आमका जळपाची शक्यता आसा हातीक उजो लागपाक शकता आनी तळटना ते तेल जें गरम आसा तें आंगार पडपाची शक्यता आसता म्हूण आमी काळजी घेतात तशीच आमी भाजी चिरतना ती आमकां आदोळी लागची नी आनीक रगत आदोळी लागली कि आमकां घावो जाता रगत येता म्हणजे ती सगळी कटकटी जावची नी म्हूण आमी लक्ष दिवन आमी ते रांदतात आनी जें समज केन्नाय चुकून जर कितें जालें जाल्यार आमी सेफ्टी म्हण बर्नल हाडून दवरले आसता आनी आमच्या घरांत जी हळद म्हणटा ती आसतात समज जर आदोळी लागली रगत आयले जाल्यार बेगेन बेगेन तें हळडी पावडर घातले कि तुजें रगत बंद जाता म्हण आमी ते जावपाक दिनात कारण आमची पुराय लक्ष आमी आमचें रांदपा कडेन दवरतात कारण कसली वायट गजाल ही घडपा नुजो म्हण आमी आमचे सगळें लक्ष थंय केंद्रित करतात आनी जेवण बरे तरेन रांदतात कि तें बाकिच्यांकय खावपाक जाय आनी बरी शक्ती मेळपाक जाय हेजे कडेन आमी लक्ष दितात